भारत में नौकरी का बाज़ार है वह काफ़ी अच्छा है क्योंकि और जो वर्तमान में जो उनके सामने जो रोज़गार के लिए जो चुनौती है वो काफ़ी है क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का जो क्षेत्र है जो शिक्षा का जो दौर है वह काफ़ी आगे बढ़ चुका है काफ़ी आगे भी निकल चुका है काफ़ी आगे खोज भी कर ली है इसलिए यहाँ पर और जो इसके जो अवसर है जो काफ़ी अवसर है नौकरी पाने के इसलिए लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत है यहाँ पर नौकरी करने वालो के लिए काफ़ी अवसर है वो कुछ भी चाहे तो मेहनत करके कोई भी एक अच्छी सी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमें हमें अपनी जो शिक्षा है उसको लेते रहना चाहिए जो अभ्यास है उसको करते रहना चाहिए जिससे कि हमारे हमारे सामने जो इनकी जो चुनौती है जो नौकरी पाने की वह पूरी हो सके और जो हम कुछ भी मेहनत करके अपने तो फिर अपने अच्छे से मेहनत करके हम अच्छी सी एक नौकरी प्राप्त कर सकते हैं और अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकते हैं तो इस प्रकार से हमारे सामने छोटी चुनौतियाँ तो हैं लेकिन इतनी बड़ी ही चुनौतियाँ नहीं है कि हम उनको प्राप्त नहीं कर पाए हम हम मेहनत करके उनको आसानी से जो है उसको प्राप्त कर सकते हैं और आप जो है अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकते हैं